सीतामढ़ीमे प्राकृतिक संस्था तऽ अइसन बहुते हइ जहाँ जैसे कि यहाँ पर लखनदेइ नदी हइ ओहिमे बहुत ही सुन्दर जल मिलैत छै जे साफ एवम स्वच्छ होइत छै यहाँपर प्रदूषण भी बहुते कम हइ जैसे प्रदूषण ज्यादा तऽ प्रदूषण न हइ लेकिन ठीक ठाक प्रदूषण जाहिमे अच्छे रहैसँ यहाँपर खनिज जैसन पदार्थ कोइ हइ जो अइसन हइ जो न मिलैत छै यहाँपर कोइ भी ताम्बा पीतल जैसे आओर भी बहुते जैसे खनिज पदार्थ होइत छै ईसभ न मिलैत छै यहाँपर सीतामढ़ी जिलामे पानिके श्रोत भी अच्छे हइ आस पासके स्वच्छमे कोनो बदलाव या अथिसभ आलय बहुत एलैए जैसेकि कचरासभ होइत छै ऊसभ भी डालैके लेल भी सरकार एगो अभियान चलैलथुन हेँ नीला क डिब्बा दैत छै एगो हरा डब्बा दैत छै ओहिमे कचरा रखल जाइत छै जैसे प्रदूषण बहुते कम गेलैए ईसभ साफ करयके लेल भी सरकार दुआरा सरकार न आदमी धैले हइ जेसभ साफ करैत रहैत छै समय समयपर आके ओ सभ साफ कऽ दैत छै ओहिसँ बहुते अच्छा प्रदूषणमे प्रदूषणमे हवामे बहुत सुन्दरसँ अथि रहैत छै गन्ध न अबैत छै कोइ भी बद बदबू या कुछ भी यहाँपर न रहैत छै लेकिन ठीक ही रह सभ ठीक ठाक रहैत छै जैसे ही सफाइकर्मी सभ होइत छै सभ डेली कुड़ा कूड़ाके जतेक डिब्बासभ डब्बीसभ होइत छै कचरा वचरा सभ हटा दैत छै जला दैत छै यहाँसँ फेँक दैत छै सभसँ अच्छा श्रोत यहाँपर बनल रहैत छै ईसभ इएह सभ होइत छै प्रदूषणमे हइ ठीक ठाक रहैत छै